जब रसोई में बिजली वाले उपकरण उपयोग नहीं किए जाते थे तब जब ई बिजली वाली उपकरण नहीं थे तब खाना बनाने में थोड़ा अधिक समय लगता था तथा मेहनत भी बहुत अधिक लगती थी मिर्च या मसाला पीसना हो तो पत्थरों से पीसा जाता था तथा गर्म करने के लिए चूल्हे में गाय का गोबर सुखाकर उसको आगजलाकर गरम किया जाता था या बनाया जाता था आज के समय में मिक्सर ग्राइंडर तथा गैस सिलेंडर और ओवन आ जाने से यह बहुत ही आसान हो गया है खाना बनाना तथा खाने को गर्म करना